सतीश उलयतां पूण तुगेले जोत्याची शॉप आसा शूज शूज कशें तर शूज म्हळ्ळ्या कसले टायप आसा आं चेडावाचे बीन आसा म्हणजे किड्स बीन आसा आ होलसेलर हय भुरग्यांचे बीन आसता न्हू भुरग्यांचे बीन ल्हान भुरग्यांचे बीन होय होय ल्हान भुरग्यांक ते एक दायेक जाय रे आनी व्होडल्याची एक पांच स जाय पार आनी आनी पायल बीन आसा पेरागोन बीन आसा कितले प्रायस तेचो प्रायस कितें आसा पेरागोनाचो पॅरोगोन पॅरोगोन दोनशी तीस रुपया आनी सँडल सेंडल काय चप्पल चप्पल आनी सेंडल कशी आसा साडे तिनशे शूज शूजूय शूजूच मेळटा न्हू ते जे पॅरगोनाचे शूज आसात ते पळय आ शूज आ शूज शूजूय मेळटा न्हू पॅरोगानाचेर आ तें कशें आसा साडे सोशें आनी स्पोस्टसाचे बीन आसा न्हू स्पोर्ट्स इस्पोर्टस फुटबॉल आ फुटबॉल टाय आनी हेजे क्रिकेट सोक्स बीन आसा न्हू एक कितें सोक्स हय पूण हेजे शॉक्साचे रेट बीन किदें आसा म्हणल्यार कितलेशे आ अशा कितले शंबरांक अशे कितले अशे एक म्हणल्या पांच घेतलो जाल्यार तुका पांचशी रुपया जाय पडले शुजां आनी शूजांचो टोटल कितलो जातलो हे त्यो पांच घेतले जाल्यार शूज साडे तिनशांचे सात तिनशे म्हणल्यार मारले तुवें शूज शूज होय सातचें म्हळ्यार पांच शुजांचे कितले जाले आं आं मागीर येता थंय शॉपाचेर पण कितल्या हय शॉप तूंजें हांगा मरे ते दामोदर टँपला कडेन

आं